हेल्ल' ओइ आब' नों मा मा आसार खालामो

औ आंबो सोलोंनो ना सोलोंनो आंबो खिनथाहरना जोबोद गोथाव जाथारगोन ना ए आरो बिनि अनगायै मा खालामबावो मा मा आसार दे दे खिनथाहरदो दे थाइजौनिखौबो ओमफ्राय बे आसारखौ नोङो फान्नायाव बेसेबां लागोन स'आव जेनेबा आङो माब्लाबा जानो लायगोन दे बायनानै एसे खमनि हरनो हागोन ना दे थांगोन आङो लायनो माब्लाबा बे सान्नैसोनि उनाव थांगोन आङो दे होमबालाय